जोंनि एरैनो बे गामिनि मोसौ मोसानि आबहावा बेयाव माने मोसौ मोसायाथ' दा एरैनो गोदो लान्दां जायगा मेला मोन दा लान्दां जायगाया बहुथ खम जाबाय दा माने मानसिया गोबां जानाय हिसाबै खम जाबाय आरो बिदिनो गांसोफोरखौ

खम मोनजानायाव बिदिनो मोसौफ्रा एफा एनै एसे खमजुरिबो जाबाय दा खमजुरि माने गांसो मोनजाया बानोथ' बे एसेबाबो माबा दुरबल माबा जायो नालाय दुरबल आरो मोसौआ गोदोनि बादि गिदिर गिदिर दा खम जाबाय फिसा फिसा एसे फिसा जालांबाय मोसौआबो सोलायलांबाय एरैनो

एरैनो दा बिदिनो बारहावाजों आबहावाजों बेफोरखौ माबायाव

बारहावाजों लोगोसे बिदिनो बारहावाया मोसौ मोसाखौ गाज्रि खालायाखै जेनोबा खालायाखै बेखौ सानजायो मानो होनबा जोङो दा बिदिनो जों उन्दै फोरनो मेथाय बिसखुथ बिदिनो बाइदिसिना रोखोमनि माबा फेखेथ बायनानै होनायाव संख्रि मिख्स दङ' दा बिनि सायावनो बेखौ लामा लामा जानानै गारो बेफोरखौ मोसौफ्रा मालाबा जायो सोरनिबा मोसौआ सोरनिबा मोसौआ जाया दा बेफ्राव एफा एनै बबेबा मोसौआ फ्लासथिक जानानै दुरबल'था जालाङो हामलाङो बिनिफ्राय बेमार जानानै गावमानो थैहैनो लामायाव गाहैयो बेखायनो जों बे बिदिखौ मोनथिजोबाय बेखौ नुबाय ओमफ्राय दा आरो जों बे गामिफ्राव थ' बिदिनो जों गामियाव गिदिर फोथार गोबां गोबां दोनोमोन दा बिफोरबादि फोथारफ्रा गैला आसा गैला मोसौ मोसा लानांगौनिबो लानायाबो एसेबाबो खमायलांहोबाय खमायबोबायबो आरो लाला खस्थ' मोनो मानसिफ्रा मोसौ लायोब्ला बिनि थाखायनो मोसौ मोसाफ्राबो बुहुथ खम खालायो बै लानायखौ जायगाफ्रानो गैलाबा जों माजों मोसौ लाबावनो बे हिसाबैनो जों बेखौ मोसौखौ खम खालाय लांबाय आरो बिदिनो रावबो दानि जुगनि मानसिफ्राथ' माबाला मोसौ मोसा खानायखौ बारा लाला जोङो लासै बिदिनो माबाबो खमायलांनांबाय रावबो खालाबा आरो रावबो बिदिनो गमाथफोर गैला गुमनाय गैला माबानाय गैला बे हिसाबाव लासैनो खमाय लांनांबाय खमायबोबायबो दा जों गामिफ्राव बिदिनो माबा गैला नालाय गमाथफ्रा बेखौसो गमाथ गैला खेथि मावजोबबाय थेकथरजों एबा माबाजों बिदिनो दा बे हिसाबावनो दा मोसौफोर फिसिनो दा जायगा गैयै हिसाबै खमायलांनांगौ बायद' जाबाय